हमरा एगो सङ्गी कहलक कि हम एहन बला योगा कऽ लैत छियै तऽ हमरो लागल कि ओहि जगह पर कि हमहुँ कऽ लेबै फेर घर पर गेलहुँ तऽ ओ योगा हमरा भेल नहि ओ कहने रहै कि दुनू हाथ के सीधा सीधा नीचाँ राखि लेबऽके छै आओर दुनू पैरके छू लेबऽके छै तो ओतऽ तऽ ओहि जगह पर ओ कयलकै पर हमहुँ कयलहुँ तऽ शायद हमरा भऽ गेल फेर घर पर गेलहुँ तऽ घर पर तऽ ओ हमरा बुते भेल नहि घर पर गेलहुँ तऽ भेल नहि तऽ हम फेर सङ्गीके कहलहुँ कि योगा तऽ तू कऽ लै छिही पर हमरा बुते किआ नहि होइया तऽ ओहिके कोनो समाधान बताउ तऽ ओ कहलक कि कि तोरा रोज एहिके लेल प्रैक्टिस करऽ पड़तहुँ प्रैक्टिस करबिही हँ हर जगह हर समय तब तोरा बुते होयतहुँ फेर हम अपना घर पर गेलहुँ तऽ फेर प्रैक्टिस कयलहुँ तऽ हमरा बुते भऽ गेल तऽ ओ कहलक फेर दोसर दिन गेलहुँ तऽ दोसर योगाके लेल सिखयलक तऽ ओ हमरा बहुत आसान बुझायल तऽ ओ तऽ भऽ गेल ओ भेलाके बाद फेर घरमे अपने से प्रैक्टिस कयलहुँ तऽ ओ प्रैक्टिस कयलाके बादमे फेर ओ कयलहुँ तऽ फेर घर पर ओ लागल कि शायद इहो नहि भऽ सकैया तऽ फेर ओ बतेलक कि एना नहि एना करही तऽ फेर हम ओहिना ओकरा कयलहुँ फेर तेसर दिन गेलहुँ तऽ योगा करऽ तऽ ओ कहलक कि से एहि टाइपके योगा करही तऽ ओ बहुत हार्ड रहै तऽ ओ हार्ड हमरा बुते नहि भेल तऽ ओ कहलक कि से तू जेना जेना हम करि रहल छियौ एहि हिसाब से तू करही ओहि हिसाब से करभी तऽ तोरा सभ किछु आबि जयतहुँ एहन कोनो चीज नहि छै जे तोरा बुते नहि होयतहुँ तऽ हम फेर कऽके देखलहुँ तऽ हमरा बुते भऽ गेल तेहिके बाद कहलहुँ ठीके तू जे कहली से सचमे भऽ गेल तैँ हम आब काल्हि से ई बात शुरू कऽ रहल छी